परब होइ छै जितिआ ओ जितिआमे भरि दिन सहै छै सहि कऽ भरि दिन सहै छै जितिआमे आ राति कऽ ओठगन करै छै ओठगन करिके आ भरि दिना सहिके भरि दिन भरि राति सहै छै भोर भए कऽ पारण करै छै तब भेलै चौड़चन चौड़चनमे दूध छाँछी खरीदए छै छाँछी खरीद कऽ दूध आनै छै ओकरा पौरै छै पूरी पकवान पकाए कऽ साँझ कऽ हाथ उठाबै छै तहिके बाद भेलै छठि परब छठि परब भेलै आइ भरि दिन सहतै साँझ कऽ राति कऽ बारह एक बजे खरना करतै खरना करि कऽ साँझमे विहान भए कऽ भरि दिन सहि कऽ पूरी पकवान पकाए कऽ छठि मैया लग जेतै हाथ उठवै लऽ ओतएसँ हाथ उठा कऽ एतै तब फेर विहान भए कऽ भिन्सरामे ओकर डगरा कोनिया बदलि कऽ आ धोए धकारि कऽ फेर सजेतै बजेतै डाला कुना कऽ फेर भोर कऽ लए जेतै ओकर परब कऽ पसारै ला पसारि कऽ सबकिछु कए कऽ ओकरा हाथ आओर उठा कऽ आ की कहै छै पूजा तुजा कए कऽ पानि छिट कऽ ओकरा उठाए कऽ घर लए कऽ चलि एतै आओर आओर बचि गेलै अथी की कहै छै दुर्गा दुर्गा उपास भरि दिन लोग भरि दिन सहै छै एक दिन नहाए खाए करए छै नहाए खाएके दोसरी दिन भरि दिन भरि राति सहै छै बारह बजे दुर्गा मैयाके जन्म होइ छै ओतए जाइ छै देखैला देखि कऽ आबै छै ओतएसँ प्रसाद दए छै ओ प्रसाद खाए कऽ भगवानके भरि दिन भरि राति सहै छै सरबत बनाए कऽ विहान भए कऽ ओकर पारण करै छै तब भए गेलै कृष्णामठी कृष्णामठीमे भरि दिन भरि राति सहै छै रातिमे अरबा खाइ छै विहान भए कऽ फेर भरि दिन भरि राति सहै छै तेसरी दिन ओकर पारण करै छै तब भए गेलै सोमवारी सोमवारीमे भरि दिन सहै छै साँझ कऽ सरबत उरबत पिऐ छै विहान भए कऽ पारण करै छै